असां गांधीधाम में रहंदा आहियूं हिते घुमण जे ऐं लाइ अन त छा मांडवी रण उत्सव ऐं कारा डूंगर माता जो मण ऐं ॿियों घणे ई कुझु हिते घुमण जो आहे पर पर्यटन में आहे करण लाइ पिकनिक करण लाइ इते जाम सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि घुमण जो विजय विलास जीअं त विजय विलास बद्रेश्वर जोगणीनार जाम शयूं हिते घुमण जे लाइक़ु आहिनि ऐं खाइण लाइ हिते सतपुड़ा ऐं दाबेली घणो ई हिते फेमस आहे हिते कच्छ जी दाबेली जाम फेमस आहे ऐं कपिड़ा हिते कच्छी वर्क हिते जाम हलंदो आहे कच्छी वर्क कच्छ में घणे ई सुठो मिलंदो आहे कपिड़ा घणे ई तरह तरह जा चनिया चोरियूं कच्छ जा कच्छ जूं कुर्तियूं इहो सभु घणे ई शयूं हिते सुठियूं सुठियूं मिलंदियूं आहिनि पाण हिते कपिड़ा सुठा वठी सघूं था मांडवीअ जे पासे में हिकिड़ो सुठो कच्छ जो मॉल ठहियल आहे नंढो हुन में पाण सुठा कपिड़ा वठी सघूं था कच्छ जा फेमस आहिनि हिते घुमण जे लाइ बि जाम सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि पाण सभु हिते घणे ई कुझु घुमी सघूं था